हम हालफिलहालमे से ओवन लेलहुँ हेँ माइक्रोवेव लेलहुँ हेँ तऽ ओकर जे उपयोगिता छल से हमरा जयबाक रहैए जल्दी जल्दी ऑफिस समयपर सभटा काज करबाक रहैए घरके आओर पूजो पाठ रहैए ताहि कारणे लेलहुँ जे ओहिमे अगर हम किछु जल्दी जाउ ओना गैसपर किछु चढ़ल रहैए तऽ ओहिमे हम जल्दी जल्दी आलू बॉयल करयके भेल भट्टा पकबयके भेल किछु स्नेक्स बनबयके भेल सैंडविच करयके भेल जलखइमे कोइ अगर गेस्टे आबि गेलथि अहाँके कोइ अतिथि आबि गेलथि तऽ हुनकासभके लेल किछु बनबयके भेल तऽ जल्दी जल्दी ओहिमे बनि जाइए सभसँ बेसी उपयोग होइए जे कनिये जे अगर पानि दूध चाह ई जे गर्म करयके भेल तऽ ओहिमे दऽ दियौ तीस सेकेण्डमे गरम भऽ गेल आ हम जे नहियो रहलहुँ तऽ ओकर उपयोग कऽ के हमर जे बूढ़ सासु छथि या हमर पतिदेव छथि तऽ ओहिमे तरकारी खेनाइसभ जे भेलनि से जल्दीसँ ओहिमे दऽ के तीस सेकेण्डमे दू मिनट टाइम सेट कऽ कऽ ओहिमे गरम कऽ लैत छथि तऽ ई हमर बहुत सुविधा हमरा एहिसँ भेटल हेँ आ हमर परिवारोकेँ